जोंनि गामिया बिराद मोजां हाथायबो खाथि ओरै लामाबो खाथि हाथायावबो मैगं थाइगं लायब्रबनो मोजां गारि गरा समायना रमायना थाङो बिराद मोजां मोनो आं जोंनि गामिखौ जोंनि गामि बायदि सुबिदा गैया आरो इस्कुलबो खाथि ओरै हस्पिटालबो खाथि सिभिल हस्पिटालबावसो ओरैहाय मा मा गायनानैबो जानो हायो मैगं थाइगं गायनानै फाननोबो हायो मावगासिनो था फानगासिनो था जि थायो आरो जि थाययो हासारयानो नांलाय लाया आंथ' बायानो मैगं थाइगंखौहाय गायनानैनो जाजोबो आं हाथायनिथ' हासार मुलिहोनाय गोजा आखायनो आं गायनानै जायो गाव गायनानै आमफ्राय ओरै नारिखल गायदों आं समायना रमायना बिराद मोजां गोजोननाय मोनो आरो आं बिदि गायनानै जानो नारिखल फिथाइ नायदाव नायदाव नायो आं गय फिथाय ओरै सिब्रुबो गायनान लादों आं बिराद फाननो मोनबाय आं सिब्रुखौबो ओमफ्राय ओरै गायजाग्रा मानदेबबो गायना लादों आरो आं मानदेब बिगथनि मोननायनि बिखौबो गायनानै लानानै फाननो हायो ओरै न' खाथियावनो न'खाथियावनो फिल्ड गुवार दङ गथ'फोर गेलेग्रा बिराद मोजां बे न'निफ्राय जिरायनानै बे गथ'फोरनि गेलेनायखौबो नाहथनो हायो बिराद समायना रमायना गथ'फ्रा गेलेयो ओरै न'नि सायडना जों ओरै गय बारियावबो मोसौबो खानो हायो मोसौखौनो जि समायना रमायना खाफैयो नेपालिफ्रा ओरै न' खाथियावहाय दैसाबो दङ दैसा दैसायावबो ना गुरनै ब्रबब्लानो मोनो आंथ' बाथोन जानो नाल' गुरनै ब्रबनानै लायखायो समायना रमायना बे दैसायावबो जेखाइ लानानै खबाइ लानानै दसेल' थांब्रबनानैल' होमब्लानो बाथोन जानो मोनबोयो मैस्थाजों जानो मोनबोयो खांख्राइयाथ' दसेनो बालथिंफा मोनबोयो जोंने ओमफ्राय ओरैहाय फुख्रिबो जावनानै दङ फुख्रियावबो ना इसे हगारदों बिराद नायनानै बिफोरखौनो गोजोनो आङो ओरै न'खाथियाजों साल दंफां गायदों साल दंफांखौबो बिराद गोजोननाय मोनो आं आमफ्राय ओरै मैगं गायनायाबो बिराद दाथ' भिन्दियाबो बिराद थाइदों आंने गायनानै जानांगौ इदिखौ मोसौ फिनो हायो न' खाथियावनो बोरमा फिनो हायो फिल्ड गुवार दङ समायना रमायना नाहरबाय था हगारनानैल' होनांगौ न' खाथिनि फिल्डआव गथ'फोर गेलेनायनि नाहरबाय थानो हायो आरो ओरै स्कुलाव थांनायनिबो नाहरबाय थानो हायो ओरैबादि मोजां जोंनि गामियाव ज' ज' ज' ज'नो ओमफ्राय ओरैहाय जोंनि खाथियावनो बिबार बारि पार्क बादि खुलिनानै दोनदों बे पार्क बादि खुलिनाय बिबारखौबो नाहरबाय थानो हायो ओरैबादि मोजां गलाब बिबारफ्रा बारफ्रुयो गलाब बिबार समायना रमायना गेट फुल समायना रमायना बिखौबो नाहरबाय थायो आं मथा मथि बिदि जायगाखौ मोनफेथखायाखै आं नुफेथखायाखै आं आंसो बि जायगायाव मोनफैबाय दासो एथ' गिदिं बायबाय आं नुआखैमोन आं बिदि जायगा ओरैबादि मोजां मोनो आङो आरो न' खाथियावनो थिंख्लां बिफांबो गायनानै लादों आं थिंख्लां बिफाङाबो जि थाइदों रिदिं रिदां इस्कुलाव थांग्रा गथ'फ्रा जि खानानै जाफैयो खानानै जानो थिनो आं ओमफ्राय ओरैहाय पुलिस केमाबो खाथि पुलिसफ्राबो खारनानै जाफैयो ओरै सि आर पि केमाबो खाथि बिसिनि बल गेलेनायाबो ओरैबादि समायना रमायना जेरायनानै नाहरबाय थायो जि मोजां गथ'फ्रा साइखेल सालायलांनायनि नायनाय ना गारि सालाय लांनायनि नायनाय जेरायगासिनो नाहरबाय था आरो बार खोलो खोलो खोलो बिराद मोजां